जखन मिक्सर ग्राइण्डर गैस सिलिण्डर ओवेन लाइट राइस कुकर आओर राइस कुकर ओवेन ईसभ नहि छल तखन हमसभ ई नहि सोचैत छियै कि केना काज होइत छल भनसा घरमे पहिने भनसा घरमे हमसभ देखैत छलियै कि हमरसभके माँ चूल्हापर खेनाइ बनबैत छलथि लेकिन आब देखैत छियै गैस अयलाक बाद ओसभ गैसपर खेनाइ बनबैत छथि ओसभ सिलिण्डरके उपयोग करैत छथि सिलिण्डरपर खेनाइमे ओ स्वाद नहि अबैत छै जे चूल्हापर बनाएल खेनाइमे अबैत छलै पहिने पिसय लेल सिलबट्टाक उपयोग कयल जाइत छल आइ काल्हि देखैत छी मिक्सरके उपयोग कयल जा रहल अइ सिलबट्टापर पिसैसँ खाली पिसनाइए तक सीमित नहि छलै ओहि टाइममे जे पिसैत छलखिन हुनकर हाथो ओतेक मजबूत रहैत छलनि नइ आइ काल्हि देखैत छियै जे कि लालटेनके कम उपयोग कयल जा रहल अछि ओकर बदला बिजलीके बल्ब या चार्जिंग लाइटके उपयोग कऽ कय ल जा रहल अछि लालटेन आओर मोमबत्तीके लाइटमे जे विद्यार्थीसभ पढ़िके आगू बढ़लथि हेँ तऽ हुनकासभके देखियौन आइ कतयसँ कतय पहुँच गेलथिए जतेक हमरासभके अहाँके सुविधा भेट रहल अछि जतेक उपकरणसभ आबि रहल अछि ओ उपकरणसभ अयलासँ अपनसभके जे कार्यके क्षमता छलए ओ घटलए पहिने अपनासभ मेहनति कऽ के सभटा काज करैत छलहुँ आब ओ नहि कऽ रहल छी खेनाइओमे देख लियौ तऽ अहाँके जे कुकरमे खेनाइ बनलके स्वाद हैत अगर ओ अहाँ गैसपर बनाके नहि चूल्हापर बनाकर खाइ तऽ ओकर अलग स्वाद होइत हैत चूल्हापर बनबैसँ अहाँके खेनाइके अलग आओर खेनाइ ठीकसँ पकैत छै कुकरमे पूरा ओ नहि पकिके अहाँ ओकरा कोनो बर्तनमे पकाबी सिटी नहि लगाके तऽ ओ खेनाइके स्वाद अलग हैत आओर जे अहाँ पकाके खायब ओकर खेनाइके स्वाद अलग हैत आइ काल्हि देखैत छियै पकबै लेल ओवेनके उपयोग करैत छै गरम करै लेल लेकिन ओ जतेक अहाँके लाभदायक छै ओतेक नुकसानो छै ओकर ओवेन हमसभ जल्दीमे यूज कऽ लैत छियै लेकिन एकर जतेक अहाँके उपयोग छै ओहिसँ बेशी एकर अहाँके शरीरपर ई हानिकारक प्रभाव दैत अछि